हलो हाँ भाई साब ये क्या है कि आपको जो अपने पता दिया है जहाँ पे हमारा खाना डिलिवरी करना है वो पता उस पे अभी हम नहीं हैं हम किसी दूसरे पते पे है तो आप को करना ये है कि अभी हमने डाला है इकहत्तर बारह अरेरा कोलोनी पर आपको अभी थोड़ा सा और आगे आके ई ऐट बटा एक सौ बाईस में आना है जी हाँ भरत नगर में ही देखिये भाई साहब हमने ओडर किए हैं आप को डिलिवरी तो देना पड़ेगा नहीं तो आप पैसा वापस कर दो ठीक ठीक नहीं हाँ कर देंगे आप तो कोई दिक्कती नहीं है हमें कर दीजिए ठीक है धन्यवाद